हो जोंनियावथ' दा बिदिनो जोंनि बाबायाथ' बाजारबा बिदिनो बिराथ गय गय बिजिनेस फाथो दाथ' फाथो बिराथ ओंखारगासिनो दं दा बिदिनो होवाफ्राथ' फाथो बिजिनेस आव ओंखारबाय थायोना दा आरो गय बिजिनेस आरो बिदिनो मैगं थाइगं अनेख आजिखालिथ' बेफारि आबाद नङाबानो सासेल' मावनायखौ आसा खालामजाला नालाय ओमफ्राय दा बिराथ बिजिनेस ओंखार गासिनो दं आरो गोदान गोदान बिदिनो मानसिफ्राबो नखरसेयाव सोरबा सासेया बिजिनेस मावबाय सोरबा सासेया नयाव थानानै बिदिनो ननि खामानि मावबाय बिदिनो अनेख बेयो बेफारि ओंखारनाय जासिनबाय आरो दानि दानि बे बोथोराव माने सफ खामानि दखानि एरि सोरबा साहा दखान होनानै जाबाय सोरबा बिदिनो मैगं दखान होनानै जाबाय सोरबालाय बिदिनो बेफार आफार सब अनेक दंसैनालाय दखना फाननाय मा फाननाय सब बेफारियानो दा गोदान गोदान ओंखारगासिनो दं आरो थाखा फैसायाबो दा एसेबो माबा नंला नालाय आजिखालिथ' गोदोथ' थाइसेयानो एकस' मोन दाथ' थाइसे आ एकस' थाखाया थाइसेल' होननानै सानजाबाय नालाय दा जिरायनानैबो थाजाला जानाय लोंनायनि थाखायनो बेदर फिसाबो दाम ना इरि एसेबो खम मोनला दानि जुगाव बेखायनो दा बिजिनेसा सोलिगासिनो दं आरोखि बिदिनो मानसिफ्रा माने गोदान गोदान ओंखारगासिनो दं बेबादि आरोखि